हमरासभक सुपौलमे पर्यावरणक लेल गाछ वृक्ष लागल छै आओर रोड किनारमे बहुत गाछ सरकार लगेने छथि ओ जे लगेने छथि ओकर सुरक्षा लेल अथी तऽ छै प्रशासन तऽ छै लेकिन पूर्ण रूपसँ ओकर सुरक्षा नहि भऽ पाबैत छै तऽ ओकरा लेल सरकार कऽ इएह छै जे जागरूक आदमीयो कऽ करी जे ओ काटैत नहि गाछ सरकारक तरफसँ पहल हुए आ तखने संरक्षण भऽ सकैत छै किआकि जा तक आम जनता नहि जागतय जा तक लोक नहि जागतय ता तक एकर सुरक्षा नहि भऽ सकतय आओर पर्यावरण हमरासभ लेल बहुत ही जरुरी छै आ ई एरिया छै पर्यावरण वाला एहि एरियामे कोनो तरहके फैक्ट्री नहि छै ताहि दुआरे एहि तरफसे बारिश आओर मौसम बहुत बढ़िआँ रहैत छै तहि दुआरे एकरा लेल कनिए जागरूकता कऽ आभाव छै जे जागरूक कयल जाय तऽ हमर सभक बहुत बढ़िआँ स्थिति रहत आओर सम्पूर्ण एकर सुरक्षा हेतय पर्यावरणक